بوڑھا آدمی عمر دراز جو ہے کھیلنے سے زیادہ بہتر کھیل دیکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ جو ہے کھیل نہیں پاتے ہیں اس کے کارن جو ہے بیٹھ کر ہی کھیلنا پسند کرتے ہیں جیسے تاش ہو گیا لوڈو ہو گیا کیرم بوڈ ہو گیا یہ سب جو ہے بیٹھ کے پسند کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہوتا ہے تو جو ہے بغل میں جو ہے میچ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں اور اس کو پسند آتا ہے کہ جو ہم بھی دیکھیں اور اور جو ہے اور پسند کرتے ہیں کہ جہاں ہم جو ہے ہم بھی کھیلتے ہیں ہم کو بھی اس کا وی من کرتا ہے لیکن جو ہے بوڑھا ہونے کے کارن جو ہے کھیل نہ پاتے ہیں تو اس کو جو ہے دیکھنا ہی پسند اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سماچار دیکھتے ہیں یہ سب چیز جو ہے بیٹھ کر اس کو جو بھی ہے اس کی بڑھاپا کے حالات کی وجہ سے اس کو دیکھنا ہی ہر چیز پسند ہوتا ہے اور جو ہے بیٹھ کر گھر می گھر میں ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہر اور اس کو دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے پسند ہے اوڑ دیکھتے کھیلتے بھی ہیں ہر چیز گھرے میں بیٹھ کے وہ باہر جانا پسند نہیں اس بڑھاپا کے کارن جو ہے وہ ہر چیز جو ہے آرام سے پسند کرتی ہیں آرام کا کھیل اس کو زیادہ پسند ہے اور جو ہے چلنا پھرنا اس سے نہ ہو سکتا ہے اس کے کارن جو ہے جو ہے گھر ہی کا جو ہے ہر چیز پسند کرتے ہیں بیٹھ کر